नमस्ते सर सर मेरी ये कार है मेरी इसकी सर्विस करवाना है इसमें जो है मोबिल इसका ख़राब हो गया है पल्टी करवाना है और कुछ नट बोल्ट्स हैं जो ढीले ढीले हो गए हैं उसको टाइट करना है जी सर ये क्रेटा है क्रेटा जी इसमें मोबिल पल्टी करवाना है सर माइलेज बहुत कम देने लगी है कार कार मेरी और ऑइल पल्टी करवाना है उसके बाद और कहीं कहीं आसपास से ये नीचे से आवाज आती है टायर के बगल से जो पार्ट है तो मुझे लगता है कुछ ढीला हो गया है उसके बाद बम्पर हमारा जो है वो टच हो गया है गाड़ी का बम्पर टच हो गया तो उसको भी सही करवाना है जी तो अच्छी तरीके से करवाइए जो है सर्विस क्योंकि गाड़ी मेरी माइलेज बहुत कम दे रही है तो कितने समय में वापस देंगे गाड़ी मेरी फिर भी कितने समय लगेगा सर मेरी कार सही करने में तीन दिन लग जाएगा

अच्छा तो मेरा बम्पर जो है उसको ध्यान रखिएगा बम्पर टच हो गया है हम्म फिर भी कितना आएगा खर्चा पूरी तरह से सर्विस करवाने में पाँच हजार लगेगा ऑइल पल्टी करवाने सर्विस करवाने में लेकिन फिर भी खर्च तो मान लिजिए चलिए ठीक है लेकिन टाइम आप ज़्यादा ले रहे हैं सर कोशिश करिए कि डेढ़ से दो दिन में दे दीजिए बहुत ज़्यादा समय लीजिए तो क्योंकि बिना हम्म जो क्योंकि बिना कार के चल नहीं पाएगा मेरा काम जी क्योंकि मेरा बिना कार के चल नहीं पाएगा और जो जो मैंने दिक्कतें बताई है

चलिए ठीक चलिए ठीक है मैं कार पहुंचवाता हूँ आपके यहाँ ठीक है थोड़ा ध्यान से देखिएगा ठीक नमस्ते